नमस्ते हाँ भैया हाँ हाँ है गा नहीं इस्ट्रा है तीन सौ कैसे बढ़ जाएगा जैसे कि सात घंटे के बाद सात घंटा वैसे जाएगा तो ले लेंगे हम नहीं सौ रुपया कहाँ से बोल रहे हैं आप ठीक है घुमा देंगे लेकिन खाना आना खा लेंगे तब ना जी कितने लोग खाएँगे कितने लोग हैं आप लोग से एक हम हो गए तो अब छः लोग हो गए न

हाँ जी हाँ

ठीक है तो यह कह रहे हैं कि आप लोग शराब वराब नहीं न पीते हैं ठीक है मैं आ जाऊँगी नमस्ते